अ दिक्खो जी पैह्ले नंबर में फोटोग्राफी सिक्खी दी बी ऐ ते पैह्ले मेरे जेह्ड़े गुरू न ओह् मेरे फॉदर साह्ब न ते निक्के होंदे गै में अपनी शुरूआत करी ओड़ी ही क्योंकि में

ओह् कनेही होंदी ही ओह् इक्क रील आह्ला कैमरा होंदा हा जेह्दे कन्नै इक्क मतलब की जिसी स्टिल कैमरा आखदे हे ओह्दे च इक्क रील पौंदी ही ते उसी असें मतलब कि'यां क्लिक करना ओह्दे मतलब फोटो केप्चर करनी ऐ ओह् किस स्हाबै दी करनी ऐ ते उसी केप्चर करियै भी असें कि'यां त्यार करनी फोटो ते एह् बड़ा थोह्ड़ा होंदा हा जि'यां फिर इक्क होर होंदी ऐ वीडियोग्राफी होंदी ऐ ते अगर तुसेंगी पता होग वीडियोग्राफी अज्ज दे थोह्ड़ा पिच्छें चली जाओ जि'यां स्टार्टिंग होई दी ऐ फोटोग्रॉफी दी ते उसी इक्क

ते इक्क वक्त ओह् हा अट्ठ साल ते अज्ज दे जमाने च जमीन आसमान दा फर्क ऐ ते ओह्दे बाद अपनी गल्ल सनांऽ ते के अपने फॉदर साहब कोला कम्म सिक्खे दा ऐ फिर में मुंबई चली आ हा ते उत्थै इक्क ट्रेनिंग वर्कशॉप लेई ही उत्थूं दा कम्म सिक्खेआ हून कटरा आई गेदा चलो कटरा बिच अच्छा कम्म ते लोकें गी बी लगदा ऐ कि आं अच्छा कम्म करदा ऐ मुड़ा ते लोक कम्म दिंदे ते वैडिंग दा बी कम्म साढ़े कोल आंदा ओह्दे बाद कोई बी अगर ऑफिशियल कम्म होई गेआ मतलब गौरमेंट दा होई गेआ ते अस ओह् करने होन्ने ते ओह् गल्ल ते तुसेंगी सनादा हा कि पैह्लें पैह्लें दे कैमरे बी होंदे हे ते ओह् बड़े बड़े मैह्ंगे बी होंदे हे पर ते उसी चलाना बड़ा रिस्की होंदा हा हून ते मतलब कोई बच्चा बी ते होऐ ते ओह् अराम कन्नै चलाई सकदा ते दिक्कत आह्ली गल्ल निं ऐ

त